جی ہیلو جی میں عالم اسٹیشنری شاپس سے بول رہا ہوں اچھا جیسے آپ کو کیا چاہیے میم جی اچھا

اچھا تو آپ کو کلر مطلب کون سی کمپنی کا چاہیے ہمارے یہاں ڈومس کے کلر ہیں فی الحال تو ڈومس کے ہیں اپسرا کے ہیں باقی اپسرا کے زیادہ بیسٹ ہیں تو کے آپ ہاں جی بولیے جی پیجز بھی مل جائیں گے کلاس میٹ کے ٹو روپیز پر پیجز ہے کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اے فور سائز کے اور جو پیج کے مائیکرون ہیں کافی موٹے پیپر ہیں تو آپ کے ڈرائنگ جو ہے نا اس پہ کافی صحیح بنے گی اچھا اچھا بیس پیکٹ آپ کے بیس پیکٹ آپ کے چاہیے پیجز کے اچھا تو ہیلو جی بولیے اچھا ہاں آپ کو لنک پیک گلائیٹر کا مل جائے گا بال پین مل جائے گا اور جیل پین بھی مل جائے گا جی گلائیٹر ٹھیک ہے ہاں اور آپ کو جیل پین بھی چاہیے اچھا بلیو پین چاہیے جیل میں تو آپ کون سی کمپنی کا چاہیے آپ کو یہ کون سی کمپنی کا پین چاہیے آپ کو لنک کا چلے گا اچھا اور آپ کوسکس بی کی چاہیے پینسل یا پھر فور بی کی سکس بی کی صرف وہ یہ ایک پیکٹ پینسل کا اچھا اوکے میم ہاں ڈرائنگ فائل

یہ ڈرائنگ کی فائلس ہے جی میم

جی میم بالکل اے فور سائز کا ہے آپ کا اور موٹے پیپر ہے پتلے والے نہیں ہیں تو آپ کی ڈرائنگ جو ہے اس پہ کافی بڑھیا بنے گی آپ کوالیٹی کی اس پہ اگر کوئی دقت ہوئی تو واپس کر سکتے ہیں آ کے اس کی کوئی دقت نہیں ہے پینسل سکس بی کی ہے نٹراج کی ہے اپسرا کی ہے ڈومس کی ہے آپ جو بولیں گے وہ والی کر دیں گے بک آرڈر اچھا اپسرا کی اوکے میم تو میں آپ کا آرڈر لکھ لوں ہاں جی بولیے تو میں آپ کا آرڈر لکھ لوں اوکے میم میں آپ کا آرڈر لکھا جا چکا ہے آپ کے یہاں شاپ پہ آ کے اپنا آرڈر لے سکتے ہیں